असांखे पहिरीं दफ़ा नार्बन ठहिण में दिक़तु ईअं थींदी आहे की अखियूं केतिरियूं वॾियूं करणियूं आहिनि नक केतिरो वॾो करीणो आहे पेट केतिरो करिणो आहे ऐं

उन ई खां आर्टिस्ट सुठो ठहिण जे लाइ असांखे ॿ टे कलाक प्रैक्टिस करणु घुरिजे